नमस्ते सर हमारे सइकिल का दुकान है हीरो कम्पनी का है दुका सइकिल और बच्चों लोग का एटनस का है हाँ हाँ हाँ बोलिए लेना है क्या रेट से दे रहे हैं बोलिए महँगी वाली यह सइकिल है रेट तो वही है पाँच हज़ार चार हज़ार हाँ हीरो हीरो कम्पनी का पाँच हज़ार है और एटनस कम्पनी का चार हज़ार है एटीनस अरे हो जाएगा जी कम कम हो जाएगा और बताइए तो क्यो को चाहिए आपको अरे कुछ भी तो कम हो जाएगा लेना है हाँ तो सर कितना सइकिल लेना है बताइए

अरे सौ दो सौ कम हो जाएगा नहीं महँगा नहीं है बताइए हम भी तो मँघना महँगा खरीदे हैं सौ दो सौ कम कर देंगे और बच्चों के लिए अच्छी अच्छी सइकिल आई है बच्चों बच्चों को लई सइकिल तो और महँगी है ठीक है नमस्ते सर ठीक है फ़िर ठीक है नमस नमस्ते